मैंने अपना पहला प्रॉडेक्ट वॉच खरीदी थी ऑनलाइन ऑर्डर किया था उस उसका एक्सपीरियंस अच्छा रहा क्योंकि मैंने फ्लिप्कार्ट से ऑर्डर किया था तो फ्लिप्कार्ट वालों मुझे जल्दी उस चीज की डिलीवरी कर दी थी जिससे मुझे अच्छा लगा कि मेरा प्रॉडेक्ट टाइम पे पहुँच गया और मुझे मेरा प्रॉडेक्ट वैसा ही मिला जैसा मैंने ऑर्डर किया था प्रॉडेक्ट में कोई कमी नहीं थी और उन्होंने अच्छी सेवाएँ दी तो मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ